کھلاڑیوں کی تربیت دینے کے لیے ہمارے علاقے میں بہت جو ہے اچھے اچھے جو ہے اسپورٹس سینٹرس جو ہے موجود ہے لیکن خاص کر جو ہے ہمارے دربھنگہ ضلع میں ایک ضلع کے اندر ایک بہت بڑا اسپورٹس سنٹر ہے جہاں پہ ضلع کے اہم ترین اور بڑے بڑے کرکٹرس وغیرہ وہاں پہ آ کے جو ہے اپنے کرکٹ کا پریکٹس کرتے ہیں اور کتنے بھی جو بھی ٹورنامنٹس وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ اس کی وہ تیاری کرتے ہیں اور بڑے بڑے ٹورنامنٹس میں وہ لوگ بھاگ لیتے ہیں اور اچھی طریقے سے وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے وہاں پہ پریکٹس کرایا جاتا ہے اور جتنے بھی طور طریقے ہوتے ہیں جتنے بھی بولنگ کے ہو بیٹنگ کے ہو جو بھی جو ہے طریقے ہو وہاں پہ اس کو بتایا جاتا ہے کرکٹ سے ریلیٹیڈ اور اور بھی جو ہے فٹ بال وغیرہ کا بھی وہاں پہ بگل میں اس طرح کا جو ہے اسپورٹس سینٹرس جو ہے موجود ہے جہاں پہ اس کو جو ہے اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے وہاں پہ اچھے اچھے جو ہے کوچ وہاں پہ اچھے اچھے جو ہے منیجمنٹ وہاں پہ موجود ہے جو کہ اس کو اچھے طریقے سے ایک نئے طریقے سے اس کو جو ہے سکھایا جاتا ہے اور نئے جنریشن کو آگے لے جانے کے لیے ایک اسپورٹس میں اس کو جو رجحان بڑھانے کے لیے اسپورٹس میں اس کی جو ہے نالج کو بڑھانے کے لیے وہ نینتر جو ہے کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کس طرح ہمارے کھلاڑی جو ہے یہاں پہ ایک چھوٹے موٹے ٹورنامنٹ کو کھیل کر ایک بڑے بڑے سے ٹورنامنٹ میں جا کے وہاں پہ اچھے سے اچھے طریقے سے جو ہے اس کو کھیل کے اپنا جو ہے ضلع کا نام اپنے بہار کا نام روشن کرے تو ہمارے یہاں اس طرح کے جو ہے بہار میں ابھی تک اس طرح کا اتنا کریز جو ہے اسپورٹس سے ریلیٹیڈ نہیں ہے لیکن باقی فی الحال کچھ پچھلے کچھ برسوں میں جو ہے یہاں پہ جو ہے بڑھا ہے اس اس طرح کے جو ہے اسپورٹس سینٹرس ہے تاکہ بہار کے بچوں کو بھی آگے لے جایا جا سکے اور ان کو بھی جو ہے بہار کا نام روشن کرنے میں اس کا بھی جو ہے آگے بڑھانے میں اس کا جو ہے اہم رول ادا کیا جا سکے تو اس کے لیے ہم کچھ اس کے لیے ہمارے یہاں اچھے اچھے اسپورٹس سینٹرس جو ہے سرکار کے دوارا جو ہے دھیرے دھیرے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے بہار کے کا بھی نام روشن ہو اور وہ بھی اسپورٹس کی دنیا میں جو ہے آگے بڑھے بہار خاص کر ہمارے بہار میں جو ہے ابھی اسپورٹس کے معاملے میں بہت کچھ پیچھے چل رہے لیکن بائی نیوز کے جو ہے لحاظ سے دیکھا جائے تو پچھلے کچھ برسوں میں یہاں کے جو بڑے بڑے ایتھلیسٹ وغیرہ جو ہے وہ باہر جا کے اچھے اچھے کام کئے ہیں ہمارے بہار سے جو ایسان کسن کرکٹ میں جو ہے اچھے وہ کر رہے ہیں اور بھی ہمارے بہار سے بہت سارے جو ہے کرکٹ میں جو ہے رنجی ٹرافی میں وہ جا کے اچھا نام کر رہے ہیں تو اس طرح سے بہار بھی دھیرے دھیرے جو ہے اسپوٹس کی دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے تو ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ جو بھی ہے ابھی اس کو بھی اور اچھے طریقے سے آگے برھانے کے لیے وہاں پہ اور اچھے اچھے جو ہے اسپورٹس سینٹرس کھولے جائیں اور بھی اس کو اچھے طریقے سے وہاں پہ اور بھی تیاریاں کرنے کے لیے وہاں پہ اور بھی اچھے اچھے کوچ منگایا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے بہار میں اسپورٹس سینٹر جو ہے اچھے طریقے سے چالو ہو اور بہار سرکار جو ہے اس پہ دھیان دے شکریہ